प्रकाश प्रदूषणके असर अपनासभके गाममे बहुत ज्यादा पड़ै छै एहि लऽ कऽ हमरासभके आसमानमे धुनि लागल रहै छै धुनिमे तारा देखयमे बहुत असुविधा भऽ रहल अइ ताहि लऽ कऽ हमसभ छतपर चढ़ि कऽ या गाछीके पास बहुत दूर जा कऽ करीब पत्त्थलपर चढ़ि कऽ हमसभ तारा देखयके प्रयास करै छी इएहसभ एहिठाम दिक्कत अइ एहि अवलोकनके कारण हमसभ ताराके लेल बहुत राति कऽ बहुत कम तारा देखाइए धुंधके कारण आओर निद्राके कारण चलि कऽ हमसभ छतपर चढ़ि कऽ हमसभ तारा देखैत छी